कला ऐं शिल्प जे क्षेत्र में अॼुकल्ह ॾाढो रूझान वधी वियो आहे अॼुकल्ह हर कंहिंजे हथ में मोबाइल आहे त हिन करे हर क्षेत्र जे कला जी ॼाण माण्हुनि खे मोबाइल ते मिली थी पवे अॼ जी टैक्नोलॉजी जे युग में रंगनि जे बदिरां डिजिटल ड्रॉइंग ऐं डिजिटल आर्किटैक्चर खे वधीक महत्व ॾींदा आहिनि ऐं अॼुकल्ह यूट्यूब ते बसि लाइव या वाइड सां जेकी बि कला सिखणणु आहे ॾिसणु चाहियूं था त ॾिसी था सघूं हिन करे कला जे प्रति माण्हुनि खे माण्हुनि जो रूझान वधियो आहे अॼु जे युग में विविधता टैक्नोलॉजी सां कला ऐं शिल्प जे क्षेत्र में वाधारो ऐं रूझान वधियो आहे